ना हमनाय ना हमनाय होनोब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेरावथ' मेरला माने रोखोमै ना हमो आरो माने जोङो दा आइजोफोरनि खोथाखोनो बुंनोसै आं बिमा जोंनि मा होनो आइजोफ्राथ' ना गुरनाय बियोथ' गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर'नि कालचारखा नाखौ गुरो जोङो माब्लाबा बे मोनसे दैमायाव गुरो आरो बिदि अखा हानानै दै देरनानै दै फिसा जाब्ला एसे रानब्ला आरो सान्दुं दुंनानै बे समाव बिदिनो नाथुर खांख्राय आरो बिदिनो साम' मोनो बेबादिनो नास्राय बायदि बायदि नाफोर मोनो आरो बेबायदियाव जोङो नाखौ गुरो आरो नाखौ जोङो बेबायदि समायाव गुरनो मोजां मोनो आरो माब्रै गुरो होनब्ला मा होनो जोङो फासि जाल होननाय दङ बे जेखौबो जोङो सानानैबो जोङो लायनो हायो आरो मोनसे दङ जोंनि कालचाराव जोङो औवाखौ ख'खा बानायनानै बेबायदिनो दाथ' माइ गायखांबाय नालाय दुब्लियाव जोङो बेबायदि एसे गोजौनिफ्राय बाग्लायनाय बे दैआव जोङो सायो आरो बे ख'खा खौ ओमफ्राय जोङो मावा मोनो बोथिया मोनो बिदिनो नास्राय बिदिनो बायदिसिना ना जों मोननो हायो आरो आरो गुबुन गुबुन जाथिफोरबो दङ जोंनि बे गेजेराव बेबायदिनो मा होननांगौ बेखौ सावथालफोर दङ बिसोरबो बेबायदिनो ना हमो सारो बिसोरबो बेबायदिनो नाया जेला दैआ रानलांबाय होमब्ला बिसोरो थेनानै बिराद सारो आरो बिसोरो आमफ्राय बांगालफोरबो दङ बिसोरबो जेजों सारो फासिजाल सायो बिसोरबो बेबायदिनो नाखौ बोखाङो आरो सारो आरो उरावफोर दङ उरावफ्राबो बे एखेआनो सावथालफोर बायदि बिसोरबो थेनानै सारनो मोजां मोनो बिसोरो बिरादनो आमफ्राय सान्दुं आवबो बिसोर खाथिनोबो हाबावोसो बिरादनो आमफ्राय बेबायदिनो दङ जोंनि गेजेराव आरो नेपालफोरबो दङ नेपालफ्राबो एसे बेबायदिनो सारो मावो नाखौ बिसोरबो सारो मोजां मोनो बेबायदि आरोखि आमफ्राय जोंनि गासिबो जों बे बायदि बायदि बेबादि जाथिफोरनि गेजेराव जोङो लगायनानै मिलायनानै थायो जेबो दावराव दावसि गैया जोङो दुसा दुसि खालामलाया रावजोंबो नों साबसिन आं साबसिन बेफोरबायदि बुंलायलाया मिलायनानै थायो जोंनि जायगायाव जेबो दावरावफोर गैया गावजोंगाव मुगैलायनाय हिंसा खालामलायनाय बिफोर गैया आरो जाथिनि गेजेराव जों मिलायनानैनो थायो मोजाङैनो दङ ओमफ्रायो जोंनि बर'नि गेजेरावथ' बिदिनो ख्रिस्टान मानसिफ्रा बर'दिन मानियो मोनसे बियो मा होनो बोसोराव मोनसे रंजानायनि मोनसे दिन आरखि मानो होमब्ला बेहाय सासे जोंनि जिउनि बासायगिरिया माने सारि जानाय बे दिन बार्थडे आरो बे बेखौ जोनोम सान बेखौ मानिनाय जायो आरो बेखौ देरसिन होननानै मानिनाय जायो आरो माखासे जोंनि बर' रायजोफोरनि गेजेराव मानियो बैसागु फोरबो बैसागु मानियो बेबो बोसोराव खनसे बियो बैसाग बियो बांला माबाजों साननाय जायो बेखौ मासखौ बैसागु बियो हाबजेननाय बियो फहेला बेयाव जायो बिराद गाजा गोमजा बेबायदिनो बर'फोरनि गेजेराव बेबायदिनो फालियोआरो मानियो खुसि बोसोराव खनसे बेबायदि मोनसे गावदि मोजाङै जिउ खांबोनो हाबाय बोसोरसे मानि नैबेहाय गावखौ मानि खुसि जों फुरथि खालामनाय मोनसे जोंनि फोरबो आरो बिफोरो रंजानाय दिन आरो बिसोरबो मानियो बे गुबुन जाथिफ्राबो बांगालफ्राथ' बिसोरो बिदिनो आरला होयो मजिद दं बिस्रा बिसोरनि खुलुमनायफ्रा एसे आलदा बिदिनो बिसोरना माब्लाबा जि बनानैबो बेबायदि आलला खालामो आरो बिसोरो जिखुनु टाइम जाब्लानो बिसना जेरावखिजाया दुब्लियावबाबो मजिदावबाबो जेरावखि जाया आलला खालामो आरो आरो बिदिनो सावथालफ्राबो बिदिनो दुर्गा फुजा फालियो बिसोरो कालि फुजा फालियो बेबायदि फुजा फालियो आरो बिसोरबो आरो बेबायदि उरावफ्राबो एखेखौनो फालियोआरो बेबायदि आरो नेपालफ्राबो बे दुर्गा फुजाखौ फालियो आमफ्राय खालि फुजा बे गासिखौबो बिसोर फालियो आरो दा बिनि गेजेरजोंनो जोङो गासिबो जाथिनि गेजेराव जों मिलायलायनानै गाबागाव गाबागाव गाबागाव बेबादि फालिनाय माखासे माबाफोरखौ खामानिफोरखौ लानानै जों मावलाङो आरो बेबायदिनो थायोआरो मिलायलायनानै बेनोसै